ठीके छै अपन बतैयै हँ कल्हे जे खाना जे बनैलियै रऽ ने नहि बढ़िआँ बनल चिकन रऽ शिकायत बहुत अयलै खानामे सुनलियै मछलियो बनबै लए नहि अयलैनि रऽ मछली बनैलियै रऽ तऽ मछली ओहिदिना आनने रही तऽ मछलियो नहि बनाए सकलियै हूँ अच्छा नहि बनैने रहिये रऽ मछलियों नै सुनलियै ओएह बोलथिन नहि हमे तऽ बढ़िएँ बनबै छियै हम तऽ बढ़िएंँ बनबै छियै खाना पीना बढ़िएँ लगै चाय ओय बढ़िएँ बनबै छियै कहीं कहाँ से शिकायत आयल छै कन्है से हमरा मे हमे बढ़िएँ रहै छियै खाना बनबै हियै बढ़िएँ हँ हिनकरे खाना बनेलखिन ओहि दिना मछली तब जाए कऽ बढ़िएँ नहि बनलै सब आदमी खेलखिन तऽ खयलखनि तऽ बढ़िएँ नहि बनलै केहन भनसिया छै चाय चायो बनेलखनि तऽ चाइयो नै बढ़िआँ बनलै पिए बाला आदमी बोललै कि नै बढ़िआँ बनल छै हूँ सएह बढ़िएँ बनेथिन खाना पीना तब ने जाए कऽ आगाँ अपन संस्कार बढ़तै बढ़िआँ सँ हे खाना ओना बनलै जाए कऽ बढ़िआँ सब खयतै पीतै रहतै बढ़िएँ नै बनेथिनी तऽ केना होतै खानाके शिकायत आइ गेल छै खाना नहि बढ़िआँ बनलै ओएह ने हमे तऽ बनेलियै तऽ बढ़िएँ बनेलियै अहाँ बनैलियै से सब शिकायत अयलै जे नहिए बढ़िआँ बनलै तब जाए कऽ आब दोसर दिना सँ बढ़िआँ खाना बनैबै तब जाए कऽ रहबै